एह् इक्क साढ़े म्हल्ले इक्क दुकान ऐ मतलब दौ त्रै दुकानां न साढ़े म्हल्लै उधारी लैने गी समान लैने गी जंदे जेल्लै बाकी असें समान जेह्का आल राउंडर चीजां मिली जंदियां ओह् जि'यां मतलब होई गेआ लोहा होईई गेआ बाकी राजमां होई गे मतलब चने दी दाल होई मांह् दी दाल होई जि'यां मतलब लून सब किश होई गेआ मतलब मुंगफली होई केह् पता मुंगफली होई जां लून होई गेआ मतलब खंड होई एह् सब समान थ्होंदा अस जेल्लै दुहारी बाकी समान होई गेआ बीड़ियां थ्होंदियां नेवला थ्होंदा माचिस थ्होंदी बाकी निक्कियां निक्कियां चीज़ां सारियां थ्होंदियां मतलब लौंग थ्होंदे काजू थ्होंदे बदाम थ्होंदे होर बाकी सौंगी थ्होंदी सूजी थ्होंदी सूजी थ्होंदी होर सौंगी थ्होंदी गरी थ्होंदी छुहारे थ्होंदे खोड़ थ्होंदे मलूक थ्होंदे स्यौ थ्होंदे मतलब टमाटर बी थ्होंदे टमाटरें शा बगैर होइयै जनाब शिमला मर्चां होइयां भिंडियां होइयां मतलब हर इक्क डिमांड जेह्की चीज़ थ्होंदियां दं'ऊ त्रै म्हल्ले च दुकानां न जेह्कियां सिट्टी शाह हुंदी दकान ऐ जि'यां बाकी समान थ्होंदा बंगां थ्होई जंदियां मतलब कड़े थ्होई जंदे पटाके थ्होई जंदे दिवाली आस्तै पटाके बड़े थ्होई जंदे बाकी रक्खड़ियां थ्होई जंदियां बाकी जे मर्जी असें चीज़ चाहिदी ऐ ना मतलब ओह् सबकिश इत्थां असेंगी थ्होई जंदा की ओह् जेह्ड़ी अस डे बाय डे समान लैंदे ओह् असेंगी उत्थुआं देऊड़दे भी उसदे बीद अस उ'नेंगी पैसे दिंदे पैसे दिंदे उ'नेंगी अस म्हीने जि'यां दौ म्हीने बाद अस उ'नेंगी पैसे दिंदे म्हीने दौ म्हानै बाद उ'नेंगी अस पैसे दिंदे पैसे देने दे बाद अस उ'नेंगी दौ म्हीनै दे बाद जेल्लै पैसे दिंदे पैसे नेईं होन तां अस मक्कां देऊदे उ'नें ई मक्कां नेईं होन तां मक्कां मक्कां न मक्कां देई ओड़दे मक्कां नेईं तां होर देई ओड़दे अस पैसे पूरे करी ओड़दे बाकी असेंगी दुकान दा बड़ा साढ़े म्हल्ले ई जेह्की दुकान ऐ कश थाहर ओह् असेंगी दुकान दा जेह्ड़ा बड़ा फायदा म्हल्ले च बड़ी दुकान जेह्ड़ी बड़े फायदे दी दुकान ऐ ओह् असें ई सारा समान थ्होई जंदा आल राउंडर बडियां हारियां चीज़ां जेह्कियां थ्होई जंदियां बड़ी अच्छी दुकान ऐ फसर्ट क्लास